मुंहिंजे आसे पासे जा को बि माण्हू जंहिंखे ड्रॉइंग करण जो शौक़ु आहे त हू बि ड्रॉइंग करण शुरू करणु थो चाहे त हुनखे इहा ई सलाह ॾींदसि त ड्रॉइंग खे सीरिअसली खणिणो खपे ऐं कॾहिं बि ड्रॉइंग करे त अखियूं पूरे हिक सुठे नमूने ऐं नज़ारे जे बारे में सोचे पोइ ड्रॉइंग जो पनो खणी हुन नज़ारे खे या नमूने खे पने ते लाहिण जी कोशिश करे ड्रॉइंग सिखण लाइ सभिनी खां पहिरीं सिधी लाइनूं टेड़ी लाइणू लाइनूं नंढा वॾा नमूना जीअं त गुल पतंॻ झंडो अहिड़ी शयूं जा चित्र ठाहिणा खपनि जंहिं सां पहिरीं पंहिंजो हथु वेह ऐं पाण सुठा सुठा नमूना ठाहे सघूं पोइ धीरे धीरे ड्रॉइंग वॾे नमूने ते करिणी खपे इहो पूरो इल्मु जॾहिं अची वञे त हुन खां पोइ सुठी ड्रॉइंग करे ॿियनि खे बि सेखारिजे हूअं त ड्रॉइंग जो इल्मु कॾहिं बि पूरो न थींदो आहे हर टाइम हर वक़्ति नई नई शयूं हिन में ईंदियूं वेंदियूं आहिनि ऐं वधि में वधि सिखण अची वेंदो आहे